ہیلو کار رینٹل سے بول رہے ہیں سر جی سر میں نا دہلی آیا ہوا تھا مجھے نا جو ہے چھوٹا بازار سیلم پور کی طرف جانا تھا میں ایک ٹورسٹ ہوں تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا آپ کچھ بتا سکتے ہیں جی چھوٹا بازار جانا ہے بٹ میں جو ہے نا کل سے جاؤں گا ادھر مجھے دہلی کا پورا ٹور کرنا ہے تو اس کا بھی بتا دیجیے گا ابھی تو مجھے آپ چھوٹا بازار کا بتا دیجیے کتنا چارج لگے گا تین سو روپیہ خرچ آئے گا اس میں اور پوری دہلی گھومنا ہے تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا ہاں نہیں نہیں نہیں میں اکیلے نہیں ہوں میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے جی جی دو ہزار میں اور میں یہ پوچھ رہا تھا سر کہ اس میں آپ کون کون سی جگہ کور کریں گے کون کون سی جگہ گھمائیں گے اچھا اور سر میں نا جامع مسجد کی طرف پراٹھے والی گلی میں ہوٹل میں رکا ہوا ہوں تو آپ کو ادھر آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا نہیں نہیں میں تو ٹرپ جو میرا ٹور ہے وہ تو میں صبح شروع کروں گا ہے نا اچھا ریسیو کر لیں گے کوئی اس میں دقت تو نہیں ہے نا پھر آپ کچھ کم کریے اس میں دو ہزار روپئے تو پھر میں ایسے نہیں دے پاؤں گا اگر آپ پورا چھوڑیں گے تو میں دو ہزار دوں گا نہیں نہیں مجھے تو جانا ہی ہے اب اٹھارہ سو روپیہ بس دو سو روپئے کم ہوگا کیونکہ میرے کو پھر وہاں سے جو ہے اور آگے کیب پکڑ کے یا آٹو پکڑ کر یا رکشہ پکڑ کر تو جانا ہی ہے پھر اچھا اچھا اور سر آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا ہے کہ ٹور گائیڈ کتنا پیسہ لیتا ہے ہاں میرے کو ابھی چھوٹا بازار جانا ہے تو آپ کتنی دیر سے آ رہے ہیں جی جی میں پراٹھے والی گلی کے پاس ہوں جامع مسجد میں وہیں ہوں ابھی اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر میں آپ کو نا جوس کارنر میں ملتا ہوں وہاں پہ ہے نا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بہت بہت دھنیواد ٹھیک